सुबुं मेथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो जाय मेथाइफोरखौहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौ समनिफ्राइनो जोंनि गेजेराव हाय रोजाबबोबाय थानाय जादों बा खुगाजों खुगा बारस्लायनानै बियो जोंनि गेजेराव सोलिबोबाय थादों दा बैफोर सुबुं मेथाइफोरा माखासेफोरा जोंनि लिरनाय राव गैयैयाव बा थुनलाइ गैयैयाव माखासे खुगा मेथाइफोरा जोंना गोमालांनो हमबाय आरो माखासेफोरा दासिम हालागिबो लिरथुमनानै दोनजानाय जादों दा बे सुबुं मेथाइफोरखौ जोंनि समाजावहाय दा माब्लाबा माब्लाबा बा सम सम जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेब्ला गावनि गोसोखौहाय एसे रंजाहोनो बा गोजोन होनो थाखाय जोङो बे सुबुं मेथाइफोरखौहाय रोजाबनाय जायो दा सुबुं मेथाइनि मोननैसो बिदिन्थि होनाय जाबाय जेरै गथ' बुरखायनाय मेथाइ जोहोलाव मेथाइ बैसागु मेथाइ सेंग्रा सिख्लानि मोसानाय मेथाइ दाव खौवौनि मेथाइ गथ'फोरनि मेथाइ बायदि बायदि दा बैफोरखौहाय जोङो सुबुं मेथाइ होननानै गनायनानै लानाय जादों आरो बे मेथाइफोरखौहाय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमावहाय गुबुन गुबुनै बाहायो बा आबाद मावनायनि खुगा मेथाइ दा आबाद मावनायाव जोङो आबादनि सोमोन्दै बेरखांनाय खुगा मेथाइफोरखौ खननाय जायो आरो गथ' बुरखायनायाव मेथाइयावहाय जों जेरै ओइ दुदु ओइ दुदु फै फै आंनो थालिर थाइसे लाबो बा बायदि बायदि बेफोर बादि खुगा मेथाइखौहाय जोङो मोन्नो हायो